देखिए टेक्नोलॉजी के ज़माने में आजकल की दुनिया में बहुत आगे बढ़ गई है टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है कि जोकि मनोरन्जन के तौर पर समय समय समय पर जैसे बूढ़े लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि उनका समय कट कटता

देते हैं और आजकल के ज़माने में सेवानिवृत्त लोग जो हुए वह किसी प्रकार से मन उन लगता नहीं है तो टी वी या मोबाइल के माध्यम से किसी भी एप्लिकेशन को देखते रहते हैं गेम हुआ या मनोरन्जन जोकि टी वी भी वीडियो इत्यादि किसी भी प्रकार का वह लोग देखकर अपना टाइमपास करते रहते हैं जिसमें कि बुज़ुर्ग लोग भी बहुत अच्छे सा फील करते हैं और युवा की बात तो छोड़ ही दें क्योंकि युवा तो बहुत आगे निकल गया है क्योंकि एक पल के लिए भी मोबाइल या किसी प्रकार का नेट इन्टरनेट या नहीं कुछ रहता है तो अपने आप में छटपटाने लगता है वह चाहते हैं कि नहीं मोबाइल मेरा रहना चाहिए पेट में अनाज हो न हो वह मोबाइल में नेट होना चाहिए और हर हमेशा वह चाहता है कि मोबाइल से लगाव रख रखना रखना चाहिए और रखता भी है जोकि अत्यधिक नहीं रखना चाहिए फिर भी क्या करे आजकल के युवा लोग बहुत ज़्यादा देर तक मोबाइल के साथ इतनी रात के ग्यारह बारह बज जाता है फिर भी मोबाइल रखने का नाम नहीं लेता है कोई भी प्रकार का एप हो फेसबुक हो इन्स्टाग्राम हो वॉट्सअप हो किसी प्रकार से वह चैटिन्ग कॉलिन्ग करते रहते हैं युवा लोग भी बुज़ुर्ग की जैसे कि बात आई है बुज़ुर्गों की सेवानिवृत्त जो जैसा कि देखा जा रहा है कि बुज़ुर्ग लोग भी अब मोबाइल इन्टरनेट से जुड़े हुए है वह हर हमेशा चाहते हैं कि परिवार से जुड़े रहें फिर भी परिवार का वह लोग भी साइड कर देते हैं और मोबाइल में जुड़े हुए रहते हैं किसी भी प्रकार का समाचार हो समाचार हो संगीत हो वाद किसी प्रकार का क्रिकेट हो न्यूज हो एवं प्रकारों से वह हमेशा देखते रहते हैं वह चाहते हैं कि हर हमेशा टाइमपास के लिए वह चाहते हैं कि टी वी हो या मोबाइल में एप्लिकेशन हो हर हमेशा जुड़ा ही रहता है आजकल बूढ़े लोग भी चाहते हैं कि नहीं मोबाइल रहे तो बहुत अच्छा लग रहा है देश विदेश से कहें कि कॉलिन्ग वग़ैरह इन्टरनेटों से जो जुड़ाव हमेशा लगा हुआ रहता है अपना सगे सम्बन्धी किसी भी प्रकार से बात बहलाव वह करते उरते सारी बातों को शेयर करते रहते हैं ऐसा यह देखा गया है कि आजकल के ज़माने में इन्टरनेट के बगैर एक चैन भी लेना मुश्किल हो गया है हरेक इन्सान को वह चाहता है कि नहीं अब इन्टरनेट से जुड़े रहने में ही अच्छा लगता है हमलोग भी देखते हैं कि अभी युवा युवती एवं कॉलेज के बच्चे बच्चियाँ कोई भी भी प्रकार का हो जोकि इन्टर से हमेशा वह जुड़ाव रखे रहते हैं और आजकल के तो ज़माने में ऐसा हो गया भारत में खासकर के कि डिज़िटल इण्डिया कहा गया और डिज़िटल इण्डिया के माध्यम से ही देखा गया कि हरेक जगह डिज़िटल इण्डिया इसके कामों से होते जा रहा है सब कोई चाहता नेट हो बैंकिन्ग हो किसी भी प्रकार का या एक्ज़ाम हो सब में ई इन्टरनेट का उपयोग किया जाता है देखते हैं कि अभी इन्टरनेट के बगैर कुछ भी नहीं हो पाता है यहाँ तक कि देखा जा रहा है कि इन्टरनेट के साधन रहने के बावजूद भी लोग किसी प्रकार को छन मिनट में देखकर अपने स्थान पर समय सीमा को देखकर जैसे कि ट्रेन के बारे में देख लीजिए अब पहले लोग टिकट बुकिन्ग करने के लिए जाते थे स्टेशनों पर अब वैसा कुछ नहीं है एरोप्लेन की बुकिन्ग करने के लिए जाते थे हवाई एयरपोर्ट पर वैसा कुछ नहीं है अब घर बैठे यूँ ही इन्टरनेट के माध्यम से सारे लोग अब इन्टरनेट से ही जुड़कर ही अपना घर बैठे ही टिकट वग़ैरह प्राप्त कर लेते हैं जैसा कि बैंकिन्ग के माध्यम बैंकिन्ग में भी देखते हैं कि पैसा वग़ैरह लेनदेन आदान प्रदान पे फ़ोन हो गया गूगल पे हो गया ई टी सी बहुत ऐसा एप है जोकि अब बैंकिन्ग बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती सारी चीज़ों बैंकों का काम खुद घर बैठे कर लेते हैं अपने मोबाइलों के माध्यम से सब लोग अब देख लेते हैं किसी भी प्रकार का कोई ए टी एम का भी बहुत कम उपयोग करते हैं सब मोबाइले से एकदम स्कैनर के माध्यम से आदान प्रदान कर लेते हैं पैसा का लेनदेन भी हो जाता है यहाँ तक कि साग सब्ज़ी लाने जाते हैं उसमें भी हमलोग पे फ़ोन गूगल पे पेटीएम ई टी सी किसी भी प्रकारों से हम उसका पैसा का आदान प्रदान कर लेते हैं अतः हम देखते हैं कि आजकल के ज़माने में इन्टरनेट बहुत ही बहुत ही फ़ायदेमन्द है और इससे बहुत समाज लोग जुड़े हुए हैं मानव लोग जुड़े हुए हैं इससे किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती है सब लोग इसमें एकदम मनोरन्जन के तौर पर मौज़मस्ती करते रहते हैं अतः सेवानिवृत्त